पानी को छानने और शुद्ध करने के लिए हम घर में जब प्रत्येक स्थान पर जब नल लगे हैं उन नलों में हम पानी को शुद्ध करने के लिए हमारे घर में सफ़ेद जो कपड़ा है उस कपड़े को हम नल में बाँधें क्योंकि यदि पानी जो सीधा टंकी के माध्यम से हमारे परिवार में आ रहा है वह अशुद्ध पानी है हम एक सफ़ेद कपड़े को उसके छोटे छोटे पीस कर के उसे उस नल के ऊपरी टोटी के सिरे पर बाँधे जिससे वह पानी जब हमारे नल में आए तो शुद्ध पानी हमे प्राप्त हो हम पानी को फिटकरी के माध्यम से भी शुद्ध कर सकते हैं वर्तमान समय में पानी को यदि हम जो उपयोग में लेते हैं यदि हम उसको बिना छाने या बिना शुद्ध किए उसका उपयोग करेंगे तो हमे अनेको प्रकार से बीमारी का शिकार होना पड़ता है अतः घरेलू उपयोग में हम पानी को शुद्ध करने के लिए एक सफ़ेद कपड़े को उस नल की टोटी पर बाँधें फिटकरी के माध्यम से पानी को शुद्ध करें और जितना पानी हम शुद्ध रूप से उसका उपयोग करेंगे वह हमारे लिए लाभ प्राप्त होगा जिसमे और भी अनेकों तरीके से हम पानी को छान कर पानी को उबाल कर और उसको शुद्ध कर के पीने के योग्य बना सकते हैं वर्तमान समय में पानी को हम छान कर और शुद्ध करके ही अपने उपयोग में लाएँ जिससे हम स्वस्थ रहें